लग्न म्हणल्यार दोन मनशांचेच न्हय तर दोन कुटुंबाचें नातें जुळप लग्न सुवाळो आमच्या संस्कृतायेंत सुरू जाता तो म्हळ्यार हळद समारोह पासून हातूंत न्हवरो आनी व्हंकल हांचें दोनूय कुटूंब सगळे आवय बापूय मामा मामी मावश्यो हे सगळो व्हडलो कुटूंब आप आपल्या घरा न्हवरो आनी व्हंकलेक हळद काडटात हाचें प्रतीक म्हळ्यार लग्नाच्या दिसा तोंडाचेर आंगाचेर तेज आसपाचो हें हाचें प्रतीक एकदां हळद समारोप सोपल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा वा तिसऱ्या दिसा लग्न जाता आताच्या प्रथे प्रमाण जायतीं लग्नां एका व्हडल्या हाॅलांत जाता किंवां तीं एसी आसता वा नाॅन एसी आसता पूण जातूंत सगळ्या सोयऱ्या धायऱ्यांक वळखीच्या इश्टांक वळखीच्या घरा भोंवतणच्या लोकांक आपयतात भेट दितात एकामेकांक लग्नाची हुनहुनीत परबीं दिता त्या भायर लग्नाचो मुखेल भाग म्हळ्यार होम घालपाची प्रथा तातूंत सगळीं धर्माच्या प्रमाण विधी जाता सात फावट फेरे घेतात मंगळसुत्र घालतात माळा घालतात हातूंतसून लग्न सोंपता एकदां तें लग्न सोपल्या उपरांत होम जाल्या उपरांत घरा हाडटात घर भरोंवणी म्हणटा तातूंत व्हंकल न्होवऱ्याच्या घरा येता तातूंत न्हव न्हवऱ्याची सगळीं फॅमिली म्हळ्यार ताचो कुटूंब व्हंकलेक बऱ्या भशेन घरांत हाडटा जी विधी आसा ती बारीक बारीक विधी आसतात ती पूर्ण करतात आनी एका दिसा भितर ही लग्नाची विधी सोंपता आनी लग्न पूर्ण काबार जाता आमच्या संस्कृताये प्रमाण